ई जे एखन एकटा मोबाइल खरीदलहुँ से मोबाइल बहुत सुन्दर अछि एकरामे जे छै से एकर कैमरा जे छै से देखियौ कतेक सुन्दर छै जे कोनो फोटो लैत छी तऽ खूब साफ सुथड़ा फोटो आबैए कोनो सीने जे कतहुको लैत छी तऽ ओहो जे छै बड़ा स्पष्ट रहैत छै एकरामे जे छै से एकर साउण्डो जे छै से बड़ा सुन्दर छै अथीपर यूट्यूबपर जे कोनो संगीतो जे सुनैत छी ओकरो बड़ा मधुर आवाज आबैत छै एहि तरहक मोबाइल जे छै हमरा बड़ा पसन्द भेल बुझलहुँ की कहब ई आनि कऽ देलनि एक आदमी हमरा तऽ नहि बुझल छले जे ई मोबाइल जे छै एतेक बढ़िआँ हेतै ओ हमरा विश्वास दिएलनि जे नहि मोबाइल जे छै से बड्ड सुन्दर अछि अहाँ जे छै ई मोबाइल लेबे करू ओहि विश्वासमे आबि कऽ तऽ हम हुनकासँ ई मोबाइल खरिदबेलहुँ आ सहीमे जे छै से बुझू हुनकर बात सही भेटल आ मोबाइल बड्ड सुन्दर रहल ई मोबाइल जे छै से व्यवहार करना चाही सभकेँ हँ तैँ हम जे छै से अहूँ लोकनिकेँ कहब जे मोबाइल जे ली तऽ कने सुन्दर मोबाइल ली किछु पैसे ने लागतै बेसी लेकिन बढ़िआँ मोबाइल ली हम एतबे बात अहाँसभके जे छै सुझाव देब